जी हाँ मैं जो तस्वीरें खींचती हूँ तस्वीरें ऐसी हैं जो अपने को लाइफ टाइम याद रहती है इसकी वजह से अपन अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं तो मतलब लोगों को जो फ़ोटो खींचने का जो एक यह रहता है आइडीअ वह हर किसी को नहीं रहता है जहाँ पर हम फ़ोटो खींचने जाते हैं तो वहाँ पर मतलब देखते हैं मतलब किस प्रोग्राम से रिलेटेड हमको बुलाया है फ़ोटो खींचने के लिए जैसे नाम करण संस्कार है तो उसमें फ़ोटो खींचते हैं तो बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीस रहती हैं कोई बच्चा रोने लग जाता है तो हमको थोड़ा रुक भी जाना पड़ता है और कभी कभी बच्चों की एक्टिविटी इतनी अच्छी ओती है कि उसको मतलब फट से कैप्चर कर लेना चाहिए फट से उसको अपने कैमरे में कैद कर लो तो वह जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है कि देखो बाद में बच्चे ने कैसी एक्टिविटी की थी तो यह बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं हम खास करके लोगों की जो नॉर्मल फ़ोटो तो खींचते हैं पर जो अदर जो उनकी जो एक्टिविटी रहती है जैसे कोई खाना खा रहा है या फिर कोई किसी के साथ हँसी मज़ाक कर रहा है तो ऐसी फ़ोटो बहुत कम खींचने में आती हैं तो हम ज़्यादातर यह फ़ोकस करते हैं कि लोगों की लोगों का ध्यान न रहते हुए वह फ़ोटो जो खींची जाए वह बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है जिसमें कोई पोज़ नहीं रहती कुछ नहीं रहता तो इसमें लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है देखने में भी की अरे यह तो अपना ध्यान नहीं था और यह कब खींच ली यह तो बहुत अच्छी आई है जिस फ़ोटो में अपन मतलब उसे लोगों को स्पेशली बताते हैं कि इधर देखो ऐसे देखो वैसे देखो तो मतलब प्रॉपर लगती है पर जिस फ़ोटो में अपन जैसे लोगों का ध्यान नहीं है और आप उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है ऐसी फ़ोटो देखने में खींचते हुए देखने में तो और जैसे खास करके शादियों में ऐसे बहुत सारे यह होते हैं कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है कि उनकी एक से एक चीज़ उसमें कमरे में कैद हो उसकी हर एक फ़ोटो हर एक रस्म की फ़ोटो आनी चाहिए तो हम मतलब इतने एक्टिव रहते हैं कि इतने अलर्ट रहते हैं कि लोगों को उनकी जो हर एक जो रस में रहती है उसमें फ़ोटो आनी ही आनी चाहिए उनकी और मतलब दुल्हन की अगर लड़की की शादी है तो उसकी इंगेजमेंट से लेकर तो विदाई तक पूरी फ़ोटो जो हम ले सकते हैं उतने लेते हैं पर ख़ास करके मतलब दुख तब होता है कि जब लड़की विदाई होती है तब मतलब वह एक वह उस विदाई का टाइम रहता है अपन जैसी फ़ोटो चाहिए वैसे फ़ोटो अपन को नहीं मिल पाती और अपन दुल्हन को यह बोल भी नहीं सकते कि आप ऐसी पोज़ दो वैसे पोज़ दो करके क्योंकि वह बहुत मतलब बहुत अलग क्षण रहता है जिसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते बस उसको वह जैसे जैसे कर रही है उसको वैसे ही करते रहना है और अपने को उसकी फ़ोटो खींचते जाना है तो यह बहुत अच्छा रहता है और मुझे जो फ़ोटो खींचना है वह बहुत अच्छा लगता है जिससे मैं मेरे कैमरे में बहुत अच्छी बुरी थोड़ी नटखट थोड़ी चंचल ऐसी चीज़ है मैं कैद कर सकूँ और वही चीज़ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलो यही तो यादें हैं यही तो सब कुछ है अपना